जोंनि बर' मिदियामआ जोंनो बिफावखौ लाबोदों बेनिफ्राय जों बर' मिदियामखौ फरायनानै जोंनि जायगायावनो बहुद माबानायजों जेनेबा जोंनि बिदाफोरानो दा दं आरोखि जोंनि जायगायाव बहुद लेक्सारारफ्रानो साब्रै साबा जालांबाय जोंनि बर' मिदियामजोंनो फरायनानै बिदि आरोखि ओंखायनो बर' मिदियामा जोंनो मोजां बिफावखौनो होदों बेनिफ्राय दा इसे माने मा होनो गभमेन्टनि फान्डनिफ्राय बारा इसे माबा माबा मा होनो मास्टार माबाफोरखौ मोजाङै थिस'निनि थाखाय जोंनि बर' मिदियामा इसे माने जसोलांनो लामा लानायखौ जोङो नुगासिनो दं आरो जेनेबा नैबे एल पि स्खुलावनो आरोखि मोजां थिचार होयिनि थाखाय जोङो जोंनि गामिनि गथ'फोरखौ गावनि इस्कुलाव गावनि बिजोंजों फरायनायखौ जों गोबां खम नुगासिनो दं आरो जेनेबा दा नै एबारनि बोसोरावथ' जों जोंनि एल पि स्खुलावहाय गोदान एदमिस'नखौनो लानाय नुवाखै जोंनि बाबु सासे दं आरोखि फास बोसोर जाबाय एबार एदमिसन लानो होबाय दं आरो ओमफ्राय जों आरो आङो होनदोंमोन आरोखि एदमिसनखौ लाथ'ना दोन जेनेबा स्खुलाबो एसे आपग्रेद जाथों बिदि साननानै आरोखि सासेबो एदमिसन होनो हायाबा एल पि इस्कुलाव एसे बोरैबा जागोन साननानै आं एदमिसन हो होन्दोंमोन आरो जेनेबा उनाव सोयोबाथाय दस्रायाव हैनो हागोन होननानै ओमफ्राय एबार गोदान सासेबो एदमिसन गैया खोमा जोंनि एल पि स्खुलाव बर' मिदियामावहाय आरो एसे दुखु नांथाव आरोखि दा बर' मिदियामनि बिफावा बिदिनो एसे लासै लासै माबा जाबोनो हमगासिनो दङ जोङोथ' सिगांनि सानदिथ' जोङो बर' मिदियाम फरायनानै अनेक जोङो जोंनि जायगायावनो जोङो नुबोनाय आरो जोंनि जायगायावनो दङ माबायदि आपग्रेद जालांदोङो ओंखायनो बर' मिदियाम फरायनानैबो जोङो बर' बिजों फरायनानैनो जोङो जोंनि माबाखौ बर' बिजोंखौ बर' बिजोंआ जोंनो गोबां बिफावखौ होदों आरोखि बिदि बायदि ओमफ्राय जोंनि गामियावनो साथाम साब्रैसो ओरै क'क्राजार दं अदालगुरि दं लेक्सारार जाहैनाय आरोखि बिदि गुवाहाथियाव दं ओमफ्राय जोंनि खाथि खालायावबो दं ओनसोलाव जोङो जोंनि बर' बिजों फरायनानैनो बर' बिजोंआनो जोंनो गोबां बिफावखौ होदोंमोन आरो दा बे नै दा गोदान माबायावसो जोङो दा एसे दुरबलखौ नुलांगासिनो दं आरो दुखुनांथाव जाहैदों दा जोंनि बर' बिजोंआ थांनानै थायाबा जों बर' रावखो जोङो लाखियाबा जोंनि माबाया थांनानै थानो हाया आरो जों गोबां माबा नुहरो आरोखि बर' जाथिया बिदि बायदि आरो राव गैयाबा जोंनि जाथिया जौगानाया इसे माबा जालांगोन होननानै सानो आरो जों बर' रावखौ जोङो फोथांनानै लाखियाबा बिदि